जइसे कि हम रहलिए हइ अपना गाँव घरमे रहलिए हइ तऽ हमरो मन करैत रहलै कि से अपना अपना कोइ जॉब करितिए तऽ जॉब करिके चलते हम बजारमे गेलिए अपना जान पहचान करलिए ओकरा बाद कि केलिए एक दोकानमे हम अपना जॉब करै लगलिए जॉब करिते करिते कि करलिए से वहाँपर चारि पाँच लेडिज रहैत रहलै अइ तऽ ओकरा साथे रहिते रहिते अपना जइसे एकसँ लगाव हो गेलै एकसँ लगाव होइ गेलै तऽ लगाव होइ गेलै तऽ आना जाना खाना पीना उठना बैठना सबकिछु ओकरा साथ होइ छलै आओर होइ छलै तऽ रहिते रहिते तऽ एक दिन अइसन समय अएलै कि ओ कि करलै से यहाँसँ चलि गेल छलै चलि गेलै तऽ हमरा दुन्नूके कि करलै से अथी हो गेलै छिटक गेली हम अपना जगह चलि अएली ओ अपना जगह चलि गेलै पाँच साल हो गेलै सब अपना अपना काम धन्धामे लग गेलै ओकरो शादी बिआह हो गेलै हमरो शादी बिआह हो गेलै अपना बाल बच्चा दुःख दुनिआमे फिर भी मन करैकि ओकरासँ तनिका भेँट करती तनिका बोलती बतिएती ओकरा बोलैती तऽ कइसे बोलाउ ओकरा अथी करैके चलिते तऽ तनिका ओकरा घरे गेली जे ओकर रिश्तेदार सबसँ पता लगेली पता लगेलाके बादमे हमरा एकदिन एगो नम्बर मिलल नम्बर मिलल तऽ ओहि नम्बरसँ हम कि केली से ओकरा फोन केली आओर फोन केलाके बादमे कहली तोँ आ हम तोरासँ भेँट करब भेँट करब से बहुते दिन हो गेलक तोँ अपना दीन दुनिआमे लगि गेलै हमहुँ अपना दीन दुनिआमे लगि गेली कि ओ से हमरो तोरासँ मन करैए भेँट करैके आओर भेँट हेबै ने देख ने हम फल्लाँ आदमीसँ हम नम्बर लेली हइ तब जाकऽ तोरासँ फोन कऽ कऽ हम बात करै छी तऽ तू अएबै तऽ आ हम तोरासँ भेँट करब